बेवहाय गोबाव नांथारबाय दहायनो हेल' औ आं दमासियाव माबा एन्थाबबो सावनो सानदों ओमफ्राय फिथाखौबो एसे मोसौनो दौनो आन्था संनो सानदों ओमफ्राय थावनि लारु बे मागो दमासियावथ' बिदिनो एसे एसे नांजोबखागौ नालाय बेखौ एसे बेखौ एसे माबानो नागिरदों आङो ओमफ्राय औ औ बिदिनो खालामनो सानदोंमोन एसे एसे राननांगौबो जाबायना बेनिखायनो बे दमासियाव दा सावनो सानदों आङो बिदिनो एन्थाव फिथा ए नारेंखलनि माबाबो सिथावआव होनो सानदों आं नारेंखलबो बायदों आरो माबाबो सिबिंजोंबो सावनो सानदों जे

बिदिनो होनानै सावनो सानदों दा नङाबा गथ'फोरा जानायाव औ मा गेदेर मा गथ' गासैबो मोजां मोननाय नङाना बे जानाय औ सावनोसै फैदो फैदो सौगोन बुरजा थिंसेखौनो सौगोन बे रायजो राजा बयनोबो जाहोनांगौ औ आरो बयबो फैखायोबा आरो बे सिरा मुरि साहा गाइखेरनि लोंहोनांगोन ना दमासियावथ' गाइखेर साहा लोंहोनांगौ होदेर मा मा दे दोनदो ए दे आंथ' दाननो रोङा दानहराखैसै बियो